जी नमस्ते हाँ हम काम करते हैं टोंटी का लगा देंगे यही जो सामान आता है ढाई सौ पाँच सौ छः सौ यही से आता है जी जी

जी जी आप सामान लिखवा दीजिए हम जाकर ले लेंगे आकर लगा देंगे वही आएंगे ये शाम को आ जाएँगे यही लग ये टोंटी होगा पाँच ठो बताई ना पाँच ठो टोंटी हो गया पाइप हो गया फेविकोल हो गया और वो पाइप में जो बांधा जाता है रस्सी भी लगती है उसका फेविकोल के साथ में वह हो गया नल हो गया आपका यही सब है दाम यही बताएँ आपको डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ यही है चलिए दस पाँच रुपया कम दे दीजिएगा और क्या कर सकते हैं हम भी कर दे करेंगे और साथ में भी एक लोग आएगा वह उसको भी मजदूरी देना पड़ता है हमौ भी दे हमें भी करना पड़ता है चलिए ठीक है लगा देंगे नहीं नहीं उस लिए निश्चिंत रहिए हम लगा देंगे बढ़िया से लगा देंगे शिकायत का मौका नहीं देते हैं किसी के यहाँ ठीक ठीक देखो अभी जा रहे हैं सामान लेकर सामान लेकर आते हैं आधे घंटे बाद आते हैं अभी